अज्ज दे समे पर बिच्च सारा टाईम अपना जादा करियै टी बी फोन लैपटॉप दे अग्गे बेस्ट करदे आ एह्दे कन्नै साह्नू मतलव नुक्सान बी है फायदे बी है पर यूज करना चाही दा इन्ना बी नी करना चाही दा कि ओह्दे कन्नै साह्नू साढ़े पर साइड ऐफैक्ट पौन मैकसिमम मतलव पैह्ले बच्चे एह्दे कन्नै स्हानू न्यूज़ बगैरा मिलदियां पर जादा करियै लारे मतलव कुड़ियां इंस्टा मुड़े बी इंस्टा पर जादा टाईम अपनी बेस्ट करदे ओह्दे कन्नै उंदे उंदे कन्नै उनें मतलव मैकसिमम जादा होंदा ओह् जादा ओह् बी नी करी सकदे ओह्दे कन्नै न्यूज़ बगैरा मतलव स्हानू समाचार मिलदा कि अज्ज दे जमाने च केह् होआ दा केह् नेंई होआ दा पर एह्दे कन्नै जादा अपने मतलव बाह्र दी दुनियां उप्पर ध्यान नी दिन्दे बाह्र खेलने नीं जंदे जियां बैठिया मतलव उंदियां अक्खां बी खराब होई सकदियां जादा फोन चलाने कन्नै लैपटॉप इक साईट ते ठीक बी ऐ एह् ते सोढ़ी मतलव साढ़े अपने फायदे तांई ऐ बनाए दा बट कुछ मतलव जादा ई कर दिंदे क् ओह् जादा ओह्दे पर पढ़न जादा ई लग्गे रैंह्दे फोन चलाना मतलव नाटक दिक्खना बगैरा गेमस पैह्लें दे टाईम च इयां होंदा हा जियां पैह्ले टाईम अच्छा होंदा हा क्योंकि मैकसिमम सारे अपना अरना कम्म आपैं करदे हे मतलव कुछ खेलने जंदे हे बाह्र जंदे हे उंदे कन्नै ना ओह् जादा मोटे होंदे हे ना उंदा हैल्थ खराब होंदी ही मतलव ठीक रैंह्दे हे पैह्लैं किन्ना टाईम स्हेई टाईम हा कि मतलव कुड़ियां मैकसिमम गीह्टे खेलदियां हां स्टैपू खेलदियां हां मुड़े मुड़े जियां गिल्ली डंडा खेलदे हे बैट बॉल खेलदे हे एह्दे कन्नै उंदा केंई किस्म दा ऐक्ससाईज़ बी होई जंदी ही कि जेह्दे कन्नै ओह् बिमार बी नी होंदे बिमारियां बी उनें जादा नेंई हियां लगदियां फिर अज्ज दे टाईम च सारे मैकसिमम कि फोन दा यूज करदे रैंह्दे बैट्ठियै खाना सिर्फ और फोन चलाना एह्दै नै न्यूज़ ता उनें मिलदियां न पर इन्नियां बी जादा नी होंदियां जेह्दे कन्नै ओह् गल्त साइड बी जंदे ऐ अच्छी बी अस एह् नी बोल्ली सकदे की फोन लैपटाप दा साढ़े पर गल्त असर ई पौंदा ऐ साढ़े पर स्हेई असर बी पौंदा ऐ एह्दे कन्नै असैं न्यूज़ जादा मतलव स्हानू पता लग्गदा ऐ कि उध्दर केह् होआ दा ऐ मतलव मैकसिमम पैह्ले ं इन्ना नी ही पता लगदा की के पैह्लैं फोन एह् सब किश नेईं हा होंदा पत्तर मतलव तार बगैरा पांदे हे ते ओह्दे उप्पर मतलव बड़ी काफी देर बाद ते किश ओह् होई बी जंदा हा ते बड़े दिनां बाद पता लगदा हा बट इयां अज्ज दे टैप च टैकनॉलजी आई गेई एह्दे कन्नै साह्नू जल्दी पता लग्गी जंदा किध्दर केह् होआ दा पर एह्दे कारन ना मैकसिमम बच्चे जल्दी उंदी नज़र कमजोर होई जा दी जल्दी उनें चश्में लग्गी जा दे हून अपने टाईम तो मकलव अपनी उमर दे हिसाब न उनें जादा बमारियां लग्गा दियां क्योंकि ओह् उस पर जादा ध्यान नी देआ दे क्योंकि ओह् अपना कम्म बी नी करा दे इस करियै साह्नू फोन दा यूज करना चाही दा पर इयां लिमट दा करना चाही दा कि साढ़े पर कोई बी इफैक्ट नी होऐ साढ़ी सेह्त खराब नी होऐ साढ़ी अक्खां खराब नी होन पढ़ाई पर यूज करो जिसलै फ्री टाईम होऐ यूज करो पर इक समें तक यूज करो जियां साढ़ी सेह्त तांई ठीक ऐ और एहे गल्ल फिरी मतलव जियां पैह्लें खेलने जेह्ड़ा पैह्लें टाईम हा खेलने बगैरा दा ओह् टैम अज्ज बी होना चाही दा कि मैकसिमम जादा टाईम बच्चा फोन पर नी देऐ नां लैपटॉप पर नां टी वी पर ओह् अपना जादा टाईम अपना खेल कूद पर देऐ उन्ना ई फोन यूज करै जिन्ना उसी चाही दा ऐ टाईम तो जादा नी यूज करै मेरा एह् मन्नना कि जादा करियै साह्नू अपनी गेम पर जादा फोक्स ध्यान देना चाही दा जेह्ड़ा अस पैह्लैं खेलदे हे बैट बॉल बगैरा गीह्टे एह्दे कन्नै खेलने कन्नै इक दुजे कन्नै गल्ल करने कन्नै अस इक दुऐ गी समझी सकने मैकसिमम कुसे दी प्रॉवलम जानी सकने जां फोन च कुछ पता नी लगदा सिर्फ अपना टाईम बेस्ट करने और उल्टा अपनी आप गी बमारियां लान्ने